आप आमच्या भारतांत जावं कोंकणी भाशे खातीर म्हणजे गोंयाचे उदाहरण सांगता एक भुरग्यांक एक कितें तरी उपाय एक कोंकणी पेपर घेवचो एक एक शाळेंनी पेपर घेवचो तांका ऍसेंम्बलींनी पेपर वाचपाक दिवचो अशें कितें कितें खूब हे आसा ते फॅसेलिटीज आहा ते कोंकणीतूच करचें ते भुरग्यांक ताचो सर्पोट मेळचो हे करता कोंकणीचो खूब फायदो जावंक शकता कारण हे कोंकणीचे भाशेचे सहाय्य करचे अशें म्हाका दिसता